नमस्ते जी नमस्ते जी थोड़ा हमको हमारा घर पेंट करना था भैया हाँ चार कमरा है एक बरामदा है आगे वो बाउंड्री है लम सम क्या ख़र्चा आएगा आपका चार कमरा एक बरामदा बाउंड्री पंद्रह हज़ार हाँ नहीं कुछ कंसेशन कुछ छूट तो चाहिए ज़रूर ना भाई तो कलर मैं आ कर बताऊँगा कौन सा कलर करना है चलो ठीक है कल कलर बात दूँगा तो फिर घर का घर वर खाली करवा कर बताऊँगा आपको भैया कब कर रहे हो उस हिसाब से पेमेंट दे दूँ आपका चलो ठीक है छोड़ो असल में घरवा में समझ लेते हैं कौन सा कलर कराए पहले कौन सा कलर कराना है वह घर वर समझते हैं ना कोई एक बॉस एक बोस बा एक बॉस से बात कर लेते हैं कौन कलर कराएँ हाँ पता होगा अभी इतनी जल्दी नहीं है जब जब जब दें हाँ हाँ हाँ जो भी करना होगा वहाँ से कलर बता दो फिर बाद में थोड़ा सा कुछ पेमेंट कर दूँगा हाँ घरवा घरवा में सारा सामान वामान निकलवाना पड़ेगा पूरा ख़ाली करवा कर तब आपके पास आऊँगा हाँ शीश ईशा आपको मैं कलर बात ख़ाली हो जाए कलर दूँगा और कुछ पैसा भी आपको एडवांस कर दूँगा करवा देना लम सम चार कमरा बरामदा बाउंड्री है यह कितने समय में हो जाएगा यह

देखते हैं साढ़े चौदह हज़ार बीगवा मतलब यह जो है कमवा कितने समय में हो जाएगा यह मतलब कहने का कितना दिन लगेगा करने में चलो चलें एक घरवा ख़ाली समानवा निकलवा सब बाहर निकलवा देता हूँ ख़ाली कर देता हूँ ऐसा एक एक कमरा ख़ाली करूँगा एक एक करोगे बढ़िया रहेगा ख़ाली घर को हो गया फिर सामान इसका उसमें चला गया फिर सामान उसका उसमें चला गया ऐसे ऐसे कर के धीरे धीरे हो जाएगा

चलो हमारी आज बात पक्की साढ़े चौदह हज़ार से